ना गुरनायाथ' बै जोंहा आदै दंमोन आरो बे आदैया थौ ना हमहैनि थौ होननानै लेंलाङोमोन दै माबार हमदो नै दैया रानबायलै माबार हमदो होनना बुङोमोन आरो आंखौ दाथ' बोरै हमनोब्रा एकदम हमबाबो मा मासेबो मोना लिमोनद्रायनानै गलांजोबोसो आखाइयानो जाथारा आंना ओमफ्राय हमजायो एकदम बोरैहाय मा मा खालामनानै होननानै बुङोमोन आरो आदैया दे

बैसो माने ओरैनो फन्द्र' फन्द्र' सल्ल' सननिफ्राय आरो ना गुरनाय सोलोंनाया बिनिफ्रायनो थांबाय थानानै हमैबाय थायोमोन आरो बे आदैजों थांफानानै ना हमनायनि आदोतथ' आङो गैयामोन दा आदैजों सोलों सोलोंसो रोंबाय नङाबा रोंथारामोन आं ओरैनो हमो ओरैनो गलांगायोसोमोन हमनो रोङैनो रायजायोमोन आङो दा रोंबाय आरो हमबाय थानानै रोंलांबाय